हम ओटो ड्राइवर मतलब गाड़ी वाला को बुलाए जैसे कि बेगूसराय से बुलाए कि तो आप आना बैयारपुर ओ बैयारपुर से चला गया खगड़िया तो खगड़िया तो उसका हमको मतलब फोन करके उसको हम डाटेंगे न कि हाँ हम तुमको बुलाए थे जब बैयारपुर तो तुम खगड़िया काहे चला गया हैं तो उसका मतलब जो अगर वो मान लीजिए खगड़िया चला गया जो हमें कहीं इमर्जेंसी में जाना है तो हम कैसे उस जगह पहुँच पाएंगे तो हमें जो ज़्यादा जरूरी है तो हम दूसरा रिक्सा करके जाएंगे ऐसे में ऐसे में दूसरा रिक्स करके जाएंगे तो जैसे ऊ खगड़िया चला गया ऊ आके जब कहेगा नहीं हमें अब पैसा दीजिए तो ये गलती तो गाड़ी वाला का हुआ न जिस जगह हम उसे बुलाए हैं उसको तो उस जगह न हाजिर होना चाहिए कि दूसरी जगह चला जाएगा फिर भी कहेगा पैसा मांगने के लिए ओ सॉरी पैसा कहेगा दे दीजिए की हम नहीं हम पैसा लेंगे तो हम कैसे उसको पैसा दे देंगे हैं एक तो वो मान लीजिए टाइम पर अगर पहुँच जाता तो आज हम दूसरे गाड़ी से जाने से अच्छा हम उसी के गाड़ी से जाते हमें दूसरे गाड़ी से जाने की जरूरत क्या है हैं गाड़ी वाला सब बहुत बदमाशी करता है कभी कभी ऐसा हो जाता है मर्जेंसी में मान लीजिए कि हमें बहुत अर्जन्ट है कहीं जैसे किसी कोई बीमार पड़ गया या कोई कुछ ज़्यादा जरूरी है जिस नहीं भी जगह हमें पहुँचना है कभी शादी में जाना हुआ कभी किसी कोई बीमार है उस उसको देखने के लिए जाना है ओ गाड़ी वाला को फोन करते रहिएगा वाला आता ही नहीं है तो उसमें कोई उपाय तो होना जरूरी है न कि मान लीजिए ऐसे में मर्जेंसी में जिसके घर में गाड़ी नहीं रहेगा तो वो तो दूसरे गाड़ी के वाले को तो ओटो हो ओटो है बेटिक वाला रिक्सा है उन लोगों को तो फोन करेगा ही न लेकिन आजकल के ड्राइभर सब बहुत ज़्यादा ही गलती कर रहे हैं फोन करते रहिए तो कहेगा अब आ रहे अब आ रहे हैं इतने में तो अगर कोई ज़्यादा सीरीयस है तो मान लीजिए तो ऐसे में तो उसका प्राण भी चला जाएगा तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा न तो ये सब चीज़ें जो है गाड़ी वालों को गाड़ी के ड्राइभर को इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान हाँ कोई अगर आपको फोन कर रहा है तो झूठ नहीं बोलिए कि हाँ हम इस जगह है आ रहे हैं आप बोलते हैं हम पाँच मिनट में आ रहे हैं पाँच मिनट की जगह आपका हो जाता है बीस मिनट ओ ये सब जो लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत हो जाता